जेह्की मेरी इक्क फेवरेट डिश ऐ मेरी खीर ऐ खीर मेरी बड़ी फेवरेट डिश ऐ की में उसी जिसलै रुट्टी खानै दे बाद जिसलै अस किश बी खाइयै ते लूनकी चीज़ किश बी खन्नै जिसलै अस ओह्दे कशा बाद जेल्लै ते किश मिट्ठा होई जा ते किश मिट्ठा होई जा ते उसदे बाद में खीर खन्ना ते खीर मिगी बड़े फायदे दी ऐ खीर ते जियां कि ओह्दे बिच प्योर जेह्ड़ा घरा दा दुद्ध होंदा जेह्ड़ा असें गवै दा जां मेहीं दा दुद्ध जेह्ड़ा ओह् पाये दा होंदा होर बादाम सोगी होर बड़ा हारा किश पाये दा होंदा ते ओह् मिगी बड़ा प्यारा लगदा एह् इंया लगदा कि किश बेल्लै किश होर खानै दी मरज़ी करा दी जां किश बी कोई किश बी डिश खानी भी डिश खानै दी जां बनाने दी मरज़ी करै तां मेरा बी फेवरेट इयै कि मेरी डिश डअघएफ़ गै इक्क दिन केह् होया कि मेरे घरा आह्ले आक्खना लग्गे अज्ज किश बनाने गी निं लब्भा दा ते केह् बनाचै में आक्खेआ अज्ज खीर गै बनाओ ते अज्ज खीर कन्नै गै बनानी ते मेरी खीर बड़ी फेवरेट ऐ ते घरै आह्ले आक्खेआ चल ठीक ऐ तेरी फेवरेट डिश खीर ऐ तां चल खीर बनाई लैने आं में उनेंगी एह् आक्खेआ की में हट्टिया दा होई औना ते बनाइयै ओह् लेई आं सौगी लेई आना ते गरी लेई औने आं जो जो पौंदा बादाम होई गे जियां की काजू होई गेजो जो पौंदा ओह्दे बिच में खीर इक्क ऐसी समझी की बड़े फायदे दी होंदी खीर ऐ ते खीर बी बनाने गी बड़ियां हारियां साढ़ियां जेह्ड़ियां अ जेह्ड़ियां बमारियां होंदियां ओह् दूर होई जंदियां जियां की खीर दे बड़े सारे फायदे होंदे जियां कि खीर खाने दे असें जेह्ड़े साढ़े मन दी इच्छा होंदी ओह् दूर होई जंदी ते खीर खाना चाहिदी कोई खराब चीज़ ते निं ऐ खराब ते कोई नुकसान ते ऐ निं ऐ ते खीर खाना बड़ी अच्छी ऐ ते कोई चीज़ खानै दे बाद असें मिट्ठी चीज़ जरूर खाना चाहिदी असें तां गै खीर जेह्ड़ी की क्योंकि ओह् मिट्ठी ऐ ते मिट्ठी खानै दे बाद असेंगी किश बी खन्ने ते बड़ियां सारियां डिशां जेह्ड़ियां मैहगियां जियां नूडल्स होई गे गुलाब जामुन होई गे बड़ियां सारियां डिशां न जेह्ड़ियां तां ते शैल बी लगदियां पर इन्नियां खास निं हैन एह् खास मेरी जेह्ड़ी ओह् खीर ऐ ते ओह्दे बाद इक्क दिन केह् होआ कि अस चली गे इक्क घर चली गे कुसै दे घर अंऊ गेआ उठी दोस्तै दे कन्नै गेआ ते ओह् ते ओह्दे बाद में आक्खेआ की भाई जी में आक्खेआ खीर बी बनाई ओड़ेओ तुस उन्ने आक्खेआ केह् खाना चाह्ने अज्ज तुस ओह् खानै गी रुट्टी अज्ज तुस जे मर्ज़ी बनाओ पर तुस जेह्ड़ी मेरी खीर ऐ ओह् तुस बनना चाहिदी में आ खीर बड़ी पसंद ऐ ऐहें कोई गल्ल निं खीर बनाई दिन्ने आं ते मेहीं दा दुद्ध हा ते साढ़े घर दुद्ध बी ते सारा किश ऐ ते आक्खेआ कोई गल्ल निं तां ते ओह्दे बाद च केह् कीता की उनें खीर चाढ़ी लैती मेरे आस्तै पैह्लें दी चाढ़ी दी ही पैह्लें दी तुसें नेईं बनानी तां में आपूं बनाई लैना ते कियां कियां बनांदे ते में हा जेह्ड़ी मेरे हत्थै ई चीज़ होंदी ते अपने हत्थै दी बड़ी पसंद ऐ ठीक ऐ तां तू बनानी ऐं ते तूं बना ते चलो ठीक ऐ में हा अंऊ बनाना ते में हा तुस दूई दा अज्ज में हा टेस्ट करानी फेवरेट चीज़ ते किन्नी शैल होंदी ऐ ते किन्नी नेईं होंदी ऐ ऐहें कोई गल्ल निं अज्ज तेरे हत्थे दी खानी खीर में हा ठीक ऐ कोई गल्ल निं अंऊ खलाना तुसेंगी ते ओह्दे बाद केह् कीता असें कि में देओ समान देओ उनें चौल दित्ते थोह्ड़े हारे में गेआ हट्टियै ई गेआ फटाफट अ उऐ आह्नी ओड़े काजू आह्नी ओड़े बादाम आह्नी ओड़े सोगी आह्नी ओड़ी ओह्दे बाद पाया में चौलें दे बिच पानी बोआलनै गी छुड़ी दिन्नां ते ओह्दे बाद में हा देओ मेहीं दा दुद्ध उत्त जेल्लै दित्ता उनें तां दुद्ध बड़ा घना प्योर दुद्ध अपना बिल्कुल प्योर दुद्ध ते में हा एह् ते मज़ा आई जाना प्योर दुद्ध अज्जकल थ्होंदा बी बड़ा घट्ट गै ते ओह्दा में केह् कीता चाढ़ेआ अच्छा में बी आंदे ओह्दे बिच में पाया दुद्ध पाया ओह्दे बिच गरी पाई सोगी पाई बादाम पाये काजू पाये ते ओह्बी पाये सोऐ बी पाये ते ते ओह्दे बाद च खंड बी पाई ते जो टेस्ट होआ केह् सनां जो होआ टेस्ट खीर ते थोह्ड़ा हारा ओह्दे च घ्यो बी पाया घ्यो होंदा जेह्ड़ा ओह्बी पाया ओह् पाइयै जो टेस्ट होआ ना बाकी आह्ले मेरी मम्मी होर बैठी दियां हियां उत्थें में हा तुस करी लैओ हा चैक ते दित्ते उनें थोह्ड़े थाल्लियै पाइयै दित्ते उनें गी थोह्ड़े हारे में हा टेस्ट करेओ चैक करेओ कदेही होई कदेही नेईं होई ऐ ते उनें जेल्लै टेस्ट कीती उनें आक्खेआ वाह् वाह् बड़ी अच्छी बनाई दी तुसें में हा अच्छा भी सारेंगी दित्ती थोह्ड़ी थोह्ड़ी सारें गै बड़ी तारीफ कीती की बड़ी अच्छी बनी दी ऐ ते इयै मेरी फेवरेट डिश ऐ ते जिसलै बी मेरी फेवरेट डिश होऐ तां में अज्ज सारें कोला में उनेंगी निं आक्खना ऐ की बनाने गी में आक्खना में आपें गै बनाई लैनां बाद च मेरी फेवरेट डिश जेह्ड़ी ऐ ओह् खीर ऐ ते खीर गी में बड़ा पसंद करना ते में आक्खना चाह्नां की बाकी जेह्ड़ी ते खीर खाना कोई ते कोई नुक्सान आह्ली गल्ल निं ऐ खीर खाने दे बड़े फायदे न अपने शरीर आस्ते तंदरुस्ती रौहंदी ऐ अपने अंदर ते थोह्ड़े किश मिट्ठा खाद्धा तां लगदा की किश ऐ ऐ किश खाद्धा ऐ मिट्ठा खाइयै बंदे दी जेह्की जुबान होंदी ऐ अपनी जेह्ड़ी साढ़ी बोल्ली होंदी तां एह्बी मिट्ठी होई जंदी ऐ अगर कुसै मर्चां खाद्धी दियां होन तां उप्परा खीर खाओ तां बड़े सारे फायदे न एह्दे खीर दे ते खीर खानी चाहिदी ऐ ते इत्थें गै अस समाप्त खत्म करना चाह्ने आं ते शुक्रिया